देखियौ हमर गामक नाम छियै परसाहट अइठाम जे छै भगवान रामजी सेहो आयल रहथिन अहि दने गुजरलखिन रऽ नेपाल बुझलियै महाभारत कालमे सेहो अज्ञातवास जे पाँचो भाय पाण्डव कयने रहथिन से अहि दने गुजरि कऽ नेपाल गेलखिन रऽ बुझलियै अइठाम जे छै ऐतिहासिक घटना इएह छै हमसब जखन बच्चा रहियै नऽ तऽ एतऽ दुर्गा माताके मन्दिर छै ओइ मन्दिरमे अगल बगल यादवके सङ्ख्या जादे छै ओ सभ जे छै जे छागर बलि प्रदान नहि हुए देबय बाल पारा बलि प्रदान नहि हुए देबय हँ ई सभ बातसँ बहुत बड़ा विवाद खड़ा कए देलकइ रहए जैमे हमर पिताजी छलखिन तखन हम बच्चा रही दस एगारह सालके तऽ ई सुनने रहियै जे अइठाम इसकुलमे सरकारी इसकुलमे कोर्ट लागलय कोर्टमे जी झा नामके एकटा मजिस्ट्रेट आयल रहथिन जे दरभंगेके वासी रहथिन तऽ ओ फैसला देलखिन जे देखियौ लड़ला झगड़ला किछु नहि हैत जे जतय नियम छै ओतऽ नियम सनातन जे चलि एलै सएह चलतय अहाँके जँ नहि चढ़ाना यऽ नहि बलि प्रदान करना अइ तऽ अहाँके अइठामके पण्डित नहि भेटत खड़ग नहि भेटत आओर किछु नहि भेटत अहाँ अपन दूबि अक्षत आनू चाकू आनू या खड़ग आनू अइठाम दुर्गा माताके सामने मन्दिरमे तऽ नहि लेकिन मन्दिरसँ बाहर अहाँ सामनेमे चढ़ाय लियौ काने काटि कऽ लए जायब तऽ लए जाउ लेकिन अइमे जँ अहाँ परिवर्तन करबय तऽ सब अहाँ सब दोषी भए जेबय आओर सभके जाइ पड़त जेल तऽ ई तऽ एक घटना ई सुनलहुँ दोसर घटना किछु लोकके देखलियै जे बिना अपराधेके तीन सओ दूके सजा भए गेलय बिना अपराधके अइसँ लगभग राखू आर चा आइसँ लगभग पैतालीस वर्ष पूर्वमे जेकि हाल तक सजा काटिके एक आदमी गाम घुरिके एलय ओ हरिजन रहय बाँकी सब तऽ ओहिठाम जेलेमे मृत्यु भए गेलय बुझलियै तऽ ओसभ जे छै ने सिर्फ यादवके अइठाम होर छै लोक जी रहल यऽ लेकिन दाँत तकमे जीव जेना होइ छै तहिना जी रहल यऽ बुझलियै लोक सुखीये सभ कमबइए सभ खाइये लेकिन सभपर हावी भी ओ जाइत छै अइठाम किएक तऽ ओकरा मियाँ सङ्ग दै छै बुझलियै मियाँ यादब मिलके अइठाम जे छै अत्याचार बढ़ेने छै तऽ फिर भी अपन बुद्धि विवेकके बलसँ जेना तेना हमसब गुजर करय छी एक समय रहय जे दरभंगोसँ अइठाम ब्राह्मणसभ आबय रहथिन हमसभ ब्राह्मण छी तऽ माँगयके लेल तऽ ओसभ ब्राह्मणेटाके घरमे माँगय रहय तऽ हमसब इज्जतो करियनि हुनका सबके खुआबी पिआबी स्नान कराबी कपड़ो दियनि आओर तकर बाद जे छै जा कालमे चाओर टाका या धाने जेकरा जे होइ पहिले तऽ अन्नेके बेसी माने रहय ओ दियनि हुनका सबके ओ लएके अपन गाम रहथिन खूब आशीर्वाद दै रहथिन लोक हमहूँ सब खूब फललहुँ फुललहुँ हुनका सबके आशीर्वादसँ